म्हजो शाळेंत शिकयल्ल्या प्रमाणे म्हजो जो आवडतो राजा आहा तो शिवाजी महाराज हेजे बद्दल हांवें खूब खूब आयकल्ले तो एक मराठाचो राजा तेणे मुगला कडेन खूब झगडी करून आनी सगळ्यांत आपल्या सैनाक घेवन तेणें खूब विजय मेळयले हो एक हिंदू राजा आशिल्लो तो खूब हुशार आशिल्लो हो राजा शिवाजी म्हणून हिंदू तेज्या बद्दल एक काणी अशी आशिल्ली की अफजल खान हो मोगलाचो राजा आशिल्लो तेन्ना शिवाजी आनी ताची घाटभेट ठरयली शिवाजी खबर आशिल्लें अफजल खान हो कितलो कपटी राजा म्हणून म्हणून तेणें आपल्या सुरक्षे खातीर एक वागाची नख आपल्या हातांत घातली आनी ती कपड्याचे सकल लिपयली जेन्ना तेंची दोगाची गाटभेट जाली तेन्ना अफजल कानान तेका येवकार दिवपाक तेका आपल्या वेगेत घेवपाक मिटी मारली तेन्ना शिवाजीची जी कथ काटी आशिल्ली ती अफजल खाना पेक्षा खूब कमी आशिल्ली तेन्ना अफजल खानान तेजो गोळो थांबपाचो प्रयत्न केलो पूण जेन्ना शिवाजी हातीन जी वागाची नक्ष आशिल्ली ती अफजल खानाच्या पोटांत घुसयली आनी तेका मारून उडयलो ही आमकां आमच्या शाळेंत ल्हानपणान शिकयल्ली शिवाजी महाराजाची काणी जो आज मेरेन याद आसा दुसरो राजा म्हणल्यार मोगलाचो राजा शाहजान हो साहजान राजा खूब वर्सां आमच्या मोगलाचो राज्यान राज्य केलें ताजी एक अशी काणी की तो आपल्या बायले खातीर जी तेणी एक वस्त अशी तयार करून दवरली जी ती म्हणल्यार ताज मेहेल ताज मेहेल हें तेणें आपले मोगाचे बायले खातीर यादी खातीर बांदून दिली ती अशी तो करून गेलो की ती वस्त परतून कोडेच करपा जाय जावपा जायना म्हणून जे कारागेर आशिल्ले तेंचे हात कापून उडयले आनी ही ताज मेलाची जी गोश्ट आसा ते आपले बायले खातीर राखून दवरली